राजस्थान में छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के दौरान बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे यहाँ पर जो उन के जो कॉलेज हैं वह बहुत उन के घर से बहुत दूर हैं उस के लिए उन के उन्हें वहाँ पे कोई गाड़ी वग़ैरह के लिए उन को लगा कर जाना पड़ता है उस के लिए बहुत लागत लगती है दूरियाँ बहुत है यहाँ पर उन के घर से कॉलेजों की और यहाँ पर जो जो कॉलेज उन के घर पास में हैं तो वहाँ पर उतनी गुणवत्ता नहीं है उतनी उतना पढ़ाई का उतनी पढ़ाई मे गुणवत्ता नहीं है जितनी अन्य जो कॉलेज वग़ैरह में है तो इस के लिए यहा पर राजस्थान में छात्रों को शिक्षा के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर स्कूल कॉलेजों कॉलेजों की दूरियाँ बहुत हैं और उन की लागत भी बहुत ज़्यादा लग जाती है और जो पास में है तो उन में इतनी गुणवत्ता नहीं है